हँ

हँ ठीक छियै ने हँ हमहुँ ठीके छियै सब्जीके भाव बताउ हँ कि भाव कि भाव यऽ झींगा की भाव दै छियै भिन्डी परवल अँ साग हूँ हँ हँ लेबै दियौ सब सब्जी नापू एक एक किलो सब सब्जी नापू अहाँ हरा सब्जी नापू सब सब्जी एक एक किलो नापू आबै छियै लै छियै हूँ एक एक किलो एक एक किलो कऽ हँ एक किलो भिण्डी दए देब एक किलो परवल दए देब एक किलो झींगा दए देब सब किलो किलोके भावसँ दए देब किलो किलोके हिसाबसँ आओर कि सब फरैया अहाँके हरो मिर्ची फरै यऽ ओहो दए देब ओहो दए ओ की भाव यऽ सए तीस रूपये पाव दै छियै मिर्ची एतनामे हँ एतना महँग भए गेलै मिर्ची हँ एक पाव दए देब मिर्ची हँ आओर कोन सब्जी करैलो यऽ अहाँके पास किलो भरि दए दियौ एक किलो दए दियौ दोकान तऽ नहि करै हँ दोकानमे बेचै छी अहाँ ने